कानूनी कागज कानूनी कागजसँ हमरा जब कोनो भी चीजके जरूरी पड़तै तऽ आय आय निवास जब बनबैके जरूरी पड़ै छै तब हमरा ब्लॉक जाइ छियै ब्लॉकमे जा कऽ खड़ा रहै छियै बेफालतूके जादा पैसा लऽ लै छै कागज सभ रहै छै अपन टुटञ्च रहै छै तऽ टेन्शन नहि रहै छै जाइ छियै कागज लए तऽ काग लाइनमे खड़ा करा दै छै धूपमे बहुत टेन्शन होइ छै बोललक कल आओ परसों आओ होगा तब देखा जाएगा तब बोलता है इतना रुपैआ लगेगा इतना रुपैआ नहीं देगा तो नहीं बनेगा थोड़ा देर के थोड़ा दिन के बाद आना जैसेकि जमीन का जैसे कि जमीन सभमे लफड़ा रहता है कागज अपना बना रहेगा तो टेन्शन नहीं रहेगा उएह खातिर हम कहै छियै मानि लिअ कागज जब बनल रहतै आय निवास जब बनल रहतै तऽ उतना गलत प्रभाव नहि बुझतै कानूनके अनेक उस् मुश्किलसँ मुश्किल काम भए जाइ छै ओकर बाद जे छै कागज जब बनल रहै छै तऽ कोनो भी चीज काम धन्धा करयमे दिक्कत नहि होइ छै ब्लॉक जा कऽ बहुत ही डिस्टर्ब फील होइ छै कि इतना दिन कागज बनबैमे लागिए जाइ छै कोइ भी बढ़िआँसँ काम नहि करै छै एखनिके समयमे बोललै कोइ पाँच सए रुपैआ लेंगे कोइ हजार रुपैआ लेंगे ऐसे इतना टाका देबह तऽ तब जल्दी बनतह ठीक छै